हम अपन लेखनीमे पात्रक निर्माण आ पात्रक विकासक जहाँ तक सवाल छै तऽ यथासम्भव प्रयत्न ई करैत छी जे ओ

वास्तविक लगै यथार्थ के नजदीक लगै आ नहि कि हँ एकर जे ओ रोचक बनयबाक लेल हम ओकरा जकरा कहैत छै जे लार्जर देन लाइफ इमेज बनेनाइ से आ कि कल्पनाक धरातलपर ओकरा एतेक ऊँचाइ देनाइ जेना हमसभ लोक साहित्य आदिमे देखैत छियै तऽ हम एहिसँ परहेज करैत छी कियाकि लेखन कर्ममे के एकटा प्रमुख ई तत्व छियै प्रमुख ई धर्म छै जे लोक ओहिसँ कनेक्ट करय लोककेँ ई लगै जे ई परिवेश ई पात्र ई कथ्य जे छै से हमर आँखिक सोझाँमे भऽ रहल छै एहिसँ हम अपन अपने आपके रिलेट कऽ पाबि रहल छी तऽ हम अपन पात्रक विकासमे वास्तविकताके धरातलपर ओकरा जकरा कहैत छै माटि पानिसँ जोड़ल राखब से रखयके कोशिश करैत छी नहि कि रोचक आ आ ओकरा लार्जर देन लाइफ इमेज देबाक प्रयत्न करैत छी